हैलो हां जी हां जी महाराज सुशील कुमार होर बोलै दे थिएटर चेयरमैन अच्छा अच्छा केह्ड़े हाई सकैंडरी स्कूल दे अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ हां जी हां जी अच्छा अच्छा हां जी हां जी अच्छा महाराज एह् केह्ड़ा डे ऐ थुआढ़ा अच्छा नत्ती केह्ड़े म्हीने अच्छा अच्छा एह् मतलब जेह्ड़ा अच्छा मतलब एड़ी अप्रैल ई ऐ चलो इस दिन ते साढ़े दो तिन कालेज दे फंक्शन होर बी ऐ न थुआढ़ा किन्ना टाइम लग्गना मतलब पूरे दिन चलना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो उस दिन नत्ती तरीक साढ़े कोल बुकिंग ऐ सी इक लेकिन चलो उनेंगी ओह् आखै दे उंदा अग्गे पिच्छें बी होई जंदा उंदा इन्ना कोई खास डे नी ऐ स्पैशल ते ओह्दे आस्तै अस उन्दा अस मतलब त्रीह् तरीक करी लैन्ने तुस अपना ग्यारां तरीक करी उड़ो बाकी थुआड़ी स्ट्रैंथ किन्नी गै किन्ने हारे लोक होङन थुआढ़े जे अस उस स्हाबा दा रेंजमेंट करना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते मतलब थुआढ़ी स्ट्रैंथ ज्यादा नेईं ऐ नेईं साढ़े कोल ते चार पंज सौ बंदा होंदा प्रोग्राम फिर बी अगर ज्यादा होई जा ते रेंजमेंट करी ओड़दा नि बंदा चल ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ